मेरा नांऽ अमित शर्मा ते में सुंब ग्रांऽ बिच्च रौह्न्ना होन्ना सुंब जेह्का सांबा डिस्ट्रिक्ट बिच्च पौंदा निक्का जेहा ग्रांऽ ऐ ते जेह्ड़ा साढ़े छे सौ जेह्ड़ी मेन जगह ऐ जेह्ड़ी मेन धार्मिक जगह इत्थै वैश्नो देवी ऐ कटरा बिच्च जम्मू दे कटरा बिच्च ऐ इत्थै दूरा दूरा दे लोग औंदे दर्शन करने गी ऑल इंडिया दे पूरे हिंदोस्तान दे बंदे औंदे दर्शन करने गी ते एह् कटरा दे बिच्च अग्गें चौदां किलोमीटर पैदल जाना पौंदा ते फिर अर्धकुंवारी औंदी रस्ते बिच्च ते फिर सांझीछत हाथी मत्था ते फिर माता वैश्नो दे भवन बिच्च पुज्जी जन्ने अस उत्थुं दर्शन करने ते चौबी घैंटे जात्तरा चलदी रौंह्दी ऐ कटरा शैह्र चौबी घैंटे खुल्ला रौंह्दा ते जिं'दे कोला नेईं चलोंदा ते ओह् ऑटो बी करी सकदे न ऑटो बी करी सकदे ते ओह्दे बा जाई सकदे ज्हाज लग्गे दे न ते फिर घोड़ें खच्चरें च बी जाई सकदे न ते बड़ी सारी ते बड़ी सारी दूनियां औंदी साढ़े बी दर्शन करने गी औंदी ऐ ते ओह् ते जेह्ड़ा मेन फेस्टिवल ऐ ते ओह् इत्थै माता रानी दे नराते होंदे न नौ नराते जेह्ड़े मार्च म्हीनै औंदे न ते ओह् फिर उं'दे बिच्च बरत रक्खदे अस नौ देवियें दे बरत रक्खने ते ओह्दे बाद माता दी आरती करने होन्ने ते देवतें दे मत्था टेकने होन्ने नौ देवियें पूजा करियै ते मत्था टेकियै ते दर्शन करने गी जन्ने होन्ने देवतें दे स्थानें पर ते नौमें नरातें पर अस कंजकां पुज्जने होन्ने ते माता रानी ते माता वैश्नो ते हैन मतलब कि अस कंजकां पुज्जने होन्ने अपने अपने घरें च ते फिर ओह्दे बाद सालै दे दौ बारी औंदे न नराते ते पूरजोर अस मनाने होन्ने असें सालै दे इक अद्धी बारी लाई होन्ने चक्कर ते कत्ती दिसंबर गी ते रश होंदा इत्थै ते लोग जंदे ते मत्था टेक्कदे ते अपने टब्बरा गी लेइयै सारे जंदे उत्थै वैश्नो माता दा मंदर ते फिर साढ़े इक चीची माता दा मंदर ऐ उत्थै बी जेह्ड़ा कि लोग दर्शन करने गी बड़े औंदे ओह् सांबा बिच्च डिस्ट्रिक्ट सांबा बिच्च गै पौंदा चीची माता दा मंदर ते लक्खां दे शरधालु रोज उत्थै दर्शन करदे न ते सांबा जाना ते उत्थुआं मेटाडोर बेहियै चीची माता उतरना ते फिर चीची माता दा मूंह् धोइयै दर्शन करियै भंडारा खाइयै ते फिर घरै आनियै भई कंजकां बी दिन्ने होन्ने ते फिर लोग ओह्दे बाद कोल कंडोली माता ऐ उत्थै बी जंदे कोल कंडोली माता कोल कंडोली माता कठुआ बिच्च पौंदी ऐ उत्थै बी लोक जंदे दर्शन करने गी ते इ'यां बड़ी सारी जगह न बाह्वे आह्ली माता जम्मू होई उत्थै बी अस बड़ा जन्ने होन्ने दर्शन करने होन्ने एह् कोई पौंदी ऐ सांबे कोला इक्की बाई किलोमीटर पूरे ओह् बाहु आह्ला किला उत्थै बाह्वे आह्ली माता दा मंदर ऐ अंदर ते उत्थै लोग जंदे दर्शन करदे ते उत्थै घुम्मदे ते उत्थै इक गौरन बाबा जगह बनी दी साढ़े सांबे कोला चौदां किलोमीटर सुंब ऐ ते सुंब कोला सत्त किलोमीटर दूर अग्गें गौरन बाबा उत्थै जेह्ड़ा कि ऐतवारें ते मंगलवारें बड़ा रश होंदा ते दूरा दूरा लोक औंदे न उत्थै मत्था टेकने गी ते गौरन बाबे दी जगह ते गौरन बाबा लोग बक्करे बी चाढ़दे ते सुक्खन बी करी लैन्ने ओह् कोई विश मन्नियै सुक्खन कीती दी होऐ ते ओह्बी पूरी होई जंदी इस्सै करियै लोग बाहरै बाहरै दी दूनियां औंदी उत्थै भंडारे लांदी कंजकां पुज्जदे ऐं ते चेले चौकियां खढ़ांदे फिर होर बी बड़े सारे न धार्मिक जगह